ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ کرکٹ میچ کھیلا جاتا ہے کرکٹ میچ میں کافی رولز ہوتے ہیں کافی طریقے کے کافی لوگ ہوتے ہیں جیسے گیارہ گیارہ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے دو ٹیم ہوتی ہیں ایک بال کراتا ہے ایک بیٹ سے دوسری ٹیم کا پلیئر وہ بیٹ سے کھیلتا ہے اُس کو جو باونڈری ہوتی ہے باونڈری کے پار کر دو گے تو آپ سیدھا ڈاریکٹ تو چھکا ہو جاتا ہے اور تھوڑا نیچے زمین پہ لگ کے جانے کے بعد بال وہ چوکا ہوتا ہے اِس طریقے سے ایک دونوں ٹیمیں کھیلتی ہیں اور جو آوٹ ہوتا ہے وہ کافی طریقے سے طریقوں سے ہوتا ہے آوٹ اور کسی پلیئر نے اے ٹیم نے دو سو رن بنائے تو بی ٹیم کو اُس دو سو ایک رن بنانے ہوتے ہیں جس سے کہ وہ جیت سکے اُس کے بعد اُن کو ٹرافی دی جاتی ہے اور اِس طریقے سے یہ کھیل کا کھیلا جاتا ہے